हांवें कलाकार आसून सुद्दां असले कांय अशे डिफिकल्टीज नाल्यार चॅलेंजीस आजून मेरेन तर पळोवंक ना आमच्या हांगासर सगळीं जाणां खूब सपोर्ट करतात आर्ट ह्या क्षेत्राक फक्त एकच जी कमतरता उरल्या ती म्हटल्या आमच्या ह्या शाळेनी आर्ट ह्या आर्ट म्हणजेच कला ह्या क्षेत्रा खातीर खूब लोकांक खूब म्हत्व दिवनात तो जो एक लॅक्चर आसता तो आठवड्यान फक्त एकदा किंवां दोनदा असोच शेनवारचो बी असो दवरलो जाता आनी बाकीचे जे लॅक्चर्स आसतात ते तांकां खूब महत्व दिल्लो जाता म्हणून म्हणून ह्या क्षेत्राकूय हे कलाक्षेत्राकूय सगळ्यांनी प्रतिसाद दिवचो महत्व दिवचो होच एक चॅलेंज आसा